دہلی كے اندر پسماندہ اور پسماندہ برادریوں كے درمیان اعلیٰ تعلیم كو فروغ دینے كے لیے بہت سارے اقدامات اور بہت ساری كوشش كی جاتی ہیں اور مسلسل اس پر كام بھی ہو رہا ہے جس پسماندہ افراد یا وہ لوگ جو نیچے طبقے كے ہیں وہ سب ابھی اعلیٰ تعلیم سے پیض یاب ہو سكیں بہت سارے كورس بہت ساری ڈگریاں اور اسی طرح بہت سارے كالج ہیں جہاں پر ان كی تعلیم كا بندوبست كیا جاتا ہے جیسے كہ چائلڈ ڈوولپمنٹ ہے اور اس اور راسٹریہ مدھیامک شكشا ابھیان وغیرہ ہے جہاں پر ان پسماندہ افراد كے لیے تعلیم كا مكمل نظام ہے جس سے ان كی تعلیم میں خوب ترقی ہو اور وہ بھی دوسرے لو دوسرے لوگوں كی طرح تعلیم یافتہ ہو سكیں اور اپنا معاشرہ معاشروں كا نام روشن كریں اس پر ہماری دہلی كی حكومت خوب كام كرتی ہے اور اس پر مسلسل محنت كرتی ہے جس كو ہم لوگ كھلی آنكھوں سے دیكھ رہے ہیں